ٹیکنالوجی نے ناصرف روزمرہ زندگی کو آسان بنایا ہے بلکہ ملازمت کے موقع میں بھی انقلاب برپا کیا ہے آج وہ نوکریاں بھی وجود رکھتی ہیں جن کے بارے میں چند دہائیاں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ٹیکنالوجی نے ملازمت کے موقع کیسے بڑھائیں نمبر ایک آن لائن پلیٹ فارمز نے روز مرہ کی رسائی آسان بنائی نمبر دو نئی صنعتوں کا قیام جیسی نئی صنعتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے لاکھ و نوکریاں پیدا کی ٹیکنالوجی نے گھر سے کام ممکن بنایا خاص طور پر کوویڈ کے بعد یہ بہت عام ہو چکا ہے اب ڈگری کے بجائے ہنر اور تجربہ زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر آئی ٹی اور ٹیک کے شعبوں میں آج کے نوجوان درج ذیل ڈگرریوں کو پسند کرتے ہیں